हम अपना बगीचा मे बहुत बढ़िऑंसँ बनाकऽ खेत बना कऽ आओर अपन बागवानी बढ़िऑंसँ बनबै छी बहुत तरहके फूल रोपै छी जेना भय गेल गेन्दा आओर गेन्दा तीरा मीरा आओर गुलाबक फूल अरहूल भय गेल आओर एहिसभके लियऽ कनि निकोनिक जरूरी होइ छै सिंचाइ के जरूरी होइ छै तऽ अकरा लेल बढ़िऑंसँ कोरि कऽ आओर खाद पानी दय कऽ अपन जे होइ छै बढ़िया ढङ्गसँ उगबैत छी गऽ आओर गेन्दा फूल कऽ बढ़िऑंसँ रोपि कऽ अपन पानि दय छी खाद बीज लगा कऽ ताकि बढ़िऑं ढङ्गसँ फूल खिलै दखैमे बहुत अपन सुन्दर लागऽ एहि के खातिर करै छी आओर जेनाकि आइ काल्हि के समयमे तीरा मीराके बीजे खसा कऽ अपन दूसरा जगह ओकरा खुरपीसँ कोड़ि कऽ रोपै छी ओहि मे पानि डालै छी अपन दसहरा के टाइममे ई बहुत सुन्दर खिलऽ लागै छै आओर गेन्दा फूल ओहो गिरबै छियै आइए कल्हि के समय मे अपन बढ़िऑंसँ ओकरा निकोनिक करि कऽ एक जगहसँ दूसरा जगह रोपि सकी आओर ई बहुत सुन्दर फूल छैक एकरा देवउठौनमे सभसँ पहिले चढ़ायल जाइ छैक ताकि ओ बहुत नीक लागऽ देखैमे आओर सभसँ नीक फूल लागै छै देखऽमे तय रोपै छी आओर एहि फूल के दू तीन महिना तक लोग तोड़ि कऽ चढ़बै छैक अपन अपन सभ घरमे आँगनमे सभ अपन अपन रोपै छै ताकि नीक लागऽ आओर अरहूलक फूल अपन गेट पर द्वार पर रोपै छै फुलै मे फूल खिलै छै बहुत सुन्दर लागै छै एकरे देखै कऽ लिये सभ अपन अपन करै छै तऽ आओर सुन्दरो लागै छै एकसँ एक अधिक अरहूल फूल होइ छै सभ रङ्ग के फूल होइ छै आओर एहि फूल पर बढ़िऑं शुभ मानल गेलै अरहुलक लाल फूल बढ़िऑं शुभ मानल जाइ छै आओर एकरा सभसँ पहिले भगवानक पूजा करल जाइ छैक तऽ एहि के लेल हम अपन अपन खेत मे एकसँ अधिक फूल लगाबै छियै नीक लागै के कारण